फूलके गाछ लगेलिअनि ओहिमे पानी नहि देलिअनि छोड़ि देलिअनि लगैके हम नहि खाद देलिअनि नहि पानी देलिअनि नहि मट्टी चढ़ेलिअनि एहिसिना रहि गेलनि फेर ओकरा देखै ले गेलिअनि देखलिअनि सब सुखि गेलै सुखि गेलै फेर लगेलिअनि गेन्दाके फूलके गाछ अड़हुल फूलके गाछ ओकरामे पानी देलिअनि मट्टी चढ़ेलिअनि ओहिमे देलिअनि खाद छिलका कटेलिअनि तब ओ फिर विस्तारसे फेर फूलके गाछ बढ़िआँसे पौधा होलै खूब बढ़िआँसे फेर लगेलिअनि आमके गाछ आम कटहर लगेलिअनि ओहो देखलिए धूपमे बहुत धूपमे मौलाइ रहलऽ छै फड़ देने छै ओहिमे फूल देने छै ओ मौलाइ रहलै से ओकरामे फेर ओकरामे लगेलिअनि चूना लगेलिअनि पानी देलिअनि मट्टी चढ़ेलिअनि तब फेर हुनका नहि देखलिअनि कि सब मञ्जर ओकरा झरकब करै हइ तब फेर ओहिमे छिलका कएलिअनि छिलका कै के तब खूब बढ़िआँ मञ्जर रहलै ओकरामे फेर ओहिमे एहिमे फल अएलै फल बढ़िआँसे होलै फेर फेर फेर बिजली अएलनि बिजली बिल अएलनि बिजली लगेलिअनि फेर बिजली बिजली अएलनि फेर बेचलिअनि ओकरा बेगूसरायमे लै जाके किछु पइसा अएलनि कखनहु सओ रुपैआ कखनहु डेढ़ सओ रुपैआ कखनहु पचास रुपैआ कखनहु चालिस रुपैआ सब रङ्गके फल कटहर सओ रुपैए किलो फेर चालिस रुपैए किलो फेर तीस रुपैए किलो सब ढङ्गके होल गेलै फेर लगेलिअनि दोसर आम लगेलिअनि हँ ओहिमे फेर आमके बढ़िआँ आम अएलनि तऽ मालदह आम तऽ ओकर दाम जादे रहलनि ओ बेचलिअनि बजारमे जाके खूब सुन्दरसे मार्केटिन्गमे खूब बिकलनि खूब बिकलनि फेर ओहे लगबै ले कि ओहे लगेबनि जेकि ओहिमे बेसी अएतनि पइसा तऽ किसान लोकके बौखतै बढ़िआँ परिवारके पालन होतै बढ़िआँसे बच्चा बुतरु आजकल रहै छै मेन्टेन जादे खोजै छै आओर परिवार तहिऔका जमानाके लोक सइसिना सीधा सीधी छिए किछु बुझि नहि आबै छै तऽ बढ़िआँसे लगबै लगेलहुँ मालदह लगेलिअनि तऽ खूब होलनि ओ खूब बिकरी होलनि पइसा अएलनि जादे डेढ़ सओ रुपैए दुइ सओ रुपैए किलो बिकलनि तऽ बेसी अएलनि मेहनति कएलिअनि तऽ बढ़िआँसे अएलै बच्चा बुतरुके मेन्टेन पुरलनि आब सरकारी इसकुल छुटि गेलनि सरकारी इसकुलमे पढ़बऽ नहि बच्चा बुतरुके नहि पढ़बैके काम छै बच्चा बुतरुके आब हम नहि देबै एहि इसकुलमे बच्चा बुतरुके अएलनि कनिआनि पुतरा सरकारी इसकुलमे नहि पढ़ेबनि आब प्राइवेटमे पढ़ेबनि प्राइवेटके इनकम पुरबे नहि करै छै इहाँ सरका